सत्यम स्टेशनरी हां हांव शशांक कामत आं पणजी पोलिटेकनिकलांत प्रोफेसर हय कळ्ळें नी तुमचे कडेन आसतलो नंबर म्हजो कितें जाणां एक तक्रार आशिल्ली धाकटी तक्रार तुमचे कडल्यान आमी कलर्स व्हेल्ले एक्रेलीक कलर्स आनी एक बोटल पेंटिग म्हणजे बाटल्यांचेर रंग काम करप अशी सर्त आमी दवरलेली पोलिटेंकनिकांत जालें कितें तुमी पळय जे शेड्स दिल्यो नी त्यो निळ्या रंगाच्यो शेड्स काबार जाल्यो बाटलेचेर उठून आयल्यो ना त्यो हां ब्रावन कलरची बोटल वापरलेली आनी ट्रांसपरंटूय वापरलेले पुणू रिजल्ट आयलें ना तशें नी उठून आयलें ना बरो तो ब्लू कलर आनी तो दुसरो म्हणजे ट्रांसपेरंट बाटलेचेर आमी तुमचे सुचणे प्रमाणें ब्रावन कलर वापरलो पुण तो दोळ्यांक जो पळय बरो मारूंक जाय पळय उठाव उठावशीर दिसूंक जाय तो तसो आयलें ना तें हय म्हणजें तुमचें सजेशन आशिल्लें तुमचें सुचना आशिल्लें नी पुण तितलें बरें हें जालें ना मातसो एक नेक्ट टायम तुमी आमकां मातशें बरीं सुजेशनां करश्यात बरी सुचना दिशीत जाल्यार बरें जातलें न्हय एनीवे आं धन्यवाद